میں ن زیدہ بچوں کے لیے صفائی کے انتہائی اہم اصولوں پر تفصیلی معلومات فراہم کر سکتا ہوں جیسے کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ دودھ کی بوتلوں کو اسٹیلائز کرنا ڈائپر تبدیل کرنے کے بعد صفائی کا کا خیال رکھنا اور گھر کو گرب و گبار سے پاک رکھنا ماں کے دودھ کی اہمیت اور اگر ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو صاف ستھرے طریقے سے اور مولا دودھ تیار کرنے کے بارے میں متعلق متعلقہ معلومات دے سکتا ہوں بچوں کی حذا میں صفائی کی اہمیت پر زور دے سکتا ہوں بچوں کو مشکی مختلف مختلف خطرناک بیماریوں سے بچ بچانے کے لیے تیکییکار تیکیکارن کے زتول اور اس کی اہمیت پر گہری معلومات فراہم کر سکتا ہوں ہر ہر ت تھیک کے فائدے فیاد اور ان بیماریوں کے خطروںو خطران جن سے یہ بچے ہیں ان کی تفصیل بتا سکتا ہوں نزادی نزادہ بچوں میں عام بیماریاں جیسے سرد و زکام بخار دست اور جل پہ جل کے مسائل کی ابتدائی علامت کو پہچاننے میں مدد کر سکتا ہوں اور ان سے بچوں کے بنیادی طریقے بتا سکتا ہوں مثلاً بیمار افراد سے فاصلہ رکھنا گھر میں ہوا کی اچھی آمد و رف کو یقینی بنانا اور موسم کے مطابق لباس پہننا پانی اور ہوا میں پانی اور ہوا کے معیار پر تقییکاتی دیتا ہوں دیتا اور اس کی تزلیے کو پیش کر سکتا ہوں جو نزادی بچوں کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے مثلاً کس طرح غلط پانی یا ہلودہ ہوا ساانس کی بیماریوں یا ڈائجیشن کے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں میں ایئر پولوشن کے درجے اور اس کے نزیدہ بچوں کی لنگس اور اوور آل یل ڈییولوومنٹ پر منفی کثرات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں اس سے بچوں کے لیے ماسس کا انتظام یا گھر میں ایئر پیوریفائی کے بارے میں بھی معلومات دے سکتا ہوں گھر میں استعمال ہونے والے صفائی کے من مصنوع مصنوعیا پیسٹیسائڈ جیسے کیمیکل سے بچوں کو کیسے دور رکھا جائے اس بارے میں ہدایت دے سکتا ہوں میں لوگوں کو متعلقہ صحت کی تنظیموں اور سرکاری ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں میں صحت مند ہضا کا کافی نیند اور والدین کے لیے اسٹیٹ مینجمنٹ کے ٹپس دے سکتا ہوں کیونکہ والدین کی صحت بھی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اہم ہے اگر کوئی تنظیم یا فرد بچوں کی صحت کے لیے کوئی مہم چلا رہا ہے تو میں اس کے لیے معلومات فیکٹ اور فنگرس فر فراہم کر سکتا ہوں تاکہ وہ اپنی مہم کو مززید پر اثر بنا سک سکیں مثال کے طور پر میں عام بیماریوں کے عالمی عادات اور شمار یا صفائی کی کمی کی وجہ سے ہونے والی بچوں کی ہموات کی سراب بتا سکتا ہوں اسکول اور کالج میں بچوں کی صحت اور صفائی کے بارے میں بہتر تعلیم فرما فراہم کرنے کے لیے میں مختلف مواد تیار کرنے میں مدد کر سکتا ہوں متاثر طور پر میرا کردار ایک ویسے ال معلومات ورٹل اینی اینی سپولیا ڈیا میں اور ہدایت نامے کا ہے جو لوگوں کو صحیح معلومات اور طریقے دریافت کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ نزادے نزادہ بچوں کی صحت اور صفائی کے لیے خود صحیح اور بہتر اقدامت کر سکیں میں کوئی جسم نہیں رکھتا جو جسم و جان سے کام کر سکے لیکن میں علم کی روشنی پیدا کر مدد کرتا ہوں کر سکتا ہوں